भोपाल जिले को हम दो तरीके से देख सकते हैं एक नया भोपाल एक पुराना भोपाल नए भोपाल में आप देखेंगे तो व्यवसाय का तरीका बिल्कुल अलग है और पुराने भोपाल में व्यवसाय का तरीका बिल्कुल अलग है नए भोपाल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर सर्विस क्लास है तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े मार्ट्स मिलेंगे या फिर इस तरफ सिनेमा है मॉल्स हैं इस तरह की चीज़ें आपको नए भोपाल में ज़्यादा मिलेंगी

लेकिन यदि आप पुराने भोपाल में जाएंगे तो आपको नवाबों के समय से चले आ रहे काम काज जैसे जरी जरदोजी का काम है या फिर हाँ मेकेनिक वाला जो पूरा काम है वो आपको पुराने भोपाल में मिलेगा इसके अलावा आप देखेंगे फल का जो व्यवसाय है मंडी से जुड़े जो व्यवसाय हैं वो सब आपको पुराने भोपाल में मिलेंगे और ट्रेडिशनल तरीके के जो होटल इंडस्ट्री है वो आपको पुराने भोपाल में मिलेगी फर्नीचर का पुराने फर्नीचर का काम पूरा आपको भोपाल में मिलेगा तो ये जो टिपिकल ट्रेडिशनल काम हैं वो सब आपको पुराने भोपाल तरफ मिलेंगे लेकिन जो सर्विस क्लास से जुड़े व्यवसाय हैं वो आपको नए भोपाल में ज़्यादा मिलेंगे तो यानी हम ये देख सकते हैं कि भोपाल जिले को आप दो अलग अलग कैटेगरीज़ में पूरी तरीके से बाँट सकते हैं और उसके जीवन जीने का तरीका ही बिल्कुल अलग है जैसे आप पुराना भोपाल देखेंगे तो पुराना भोपाल शाम को जगमग होता है यानी लगभग छः सात आठ बजे से दुकानें रोशन होना शुरू होती हैं और ये पूरा सिलसिला रात के दो तीन बजे तक चलता है यानी लोग वहाँ सामान्यतः दो तीन बजे तक जागते हैं पटियों पर बैठके बातचीत करते हैं उसको पटियेबाजी कहते हैं लेकिन नया भोपाल आप देखेंगे कि सात आठ नौ बजे तक नए भोपाल सुनसान होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे दुकानें भी कमोवेश ऐसे ही खुलती हैं कि सुबह ग्यारह के आसपास दुकान खुलेंगी और वो रात के आठ नौ बजे तक मार्केट बंद हो जाएगा लेकिन पुराने भोपाल में उल्टा है पुराने भोपाल में लेट दुकानें खुलती हैं और लेट तक खुली रहती हैं